हाँ आप डेयरी खोली हैं दूध देती हैं हमें दूध लेना है कितने लीटर देती हैं कुछ कम नहीं करेंगी तीस नहीं देंगी चालीस नहीं देंगी अच्छा आप दुकान कब खोलती हैं हमें कल लेना है चलिए ठीक है हम आ पसे दूध लेना चाहते हैं कुछ कम कीजिए क्योंकि हमें दूसरे गाँव में भी देना रहता है आप से लेंगे तो वहाँ यहाँ जाना पड़ता है कि भाड़ा किराया इतना मेहनत लगता है तो कुछ हमें भी मिलना चाहिए ना इसी लिए आप हमें कुछ कम में देंगी ना ठीक है आप ठीक आप पचास देती हैं तो हमें अड़तालीस में देंगी ठीक आप आप हम अड़ता हम आएँगे आपके यहाँ सुबह दूध लेंगे आपकी छः बजे दुकान खुल जाती है और हमें टाइम से आप पाँच लीटर दूध दे दीजिएगा हमें कहीं कहीं पहुँचाना है ठीक उसे गाँव गाँव में पहुँचाना है लोगों के यहाँ पहुँचाना है जो हमारे कस्टमर हैं वो दूध ख़रीदना चाहते हैं हम से हम ही से लेते है उन्हीं यहाँ पहुँचना है ठीक ठीक थैंग यू और आप नहीं नहीं हमें पाँच की ही ज़रूरत है आप हमें पाँच लीटर दूध अड़तालीस में देंगी उसको हम अपने हिसाब से ले जा कर घर घर पहुँचाना है जो हमारे यहाँ कश्टमर हैं लेते हैं उन्हें देना है क्योंकि कुछ हमें भी मुनाफ़ा हो हमें भी मिलें क्योकि हम इतनी मेहनत करते हैं और उतना ले जाते हैं पहुंचाते हैं तो हमें उसका हमें भी भुगतान मिले ऐसा हम हम भी आप हमें टाइम से दूध दे दीजिएगा ठीक ठीक हम आपके यहाँ टाइम से आ जाएँगे आप छः से दस दुकान खोलती हैं हम आपके यहाँ सात बजे आ जाएँगे हमें इतना दूध दे दीजिएगा ठीक है